चार हजार पाँच सौ पचास पाँच लाख चालीस हजार पाँच सौ पैतालीस सात लाख चालीस हजार चार सौ पचास सैंतीस हजार चालीस हजार चार सौ पचास